भारतीय मीडिया ॾाढी सुठी आहे असांखे विश्व में छा थो हले सभु ॼाण पवंदी आहे किथे युद्ध थो थिए किथे छा थो थिए किथे इलेक्शन्स आहिनि कंहिं इलेक्शन में खटियो आहे सभु न्यूज़ असांखे मिलंदी आहे असांजे घर में हिक बि न्यूज पेपर न ईंदो आहे असां टीवीअ में आजतक ऐं इंडिया टी वी ते ई न्यूज़ ॾिसंदा आहियूं हर काई ॻाल्हि सची हुजे उहा ज़रूरी कोन आहे मीडिया में अ अॼुकल्ह फेक बि न्यूज़ स्प्रैड थींदी आहे असांजे घर में सभु इंडिया टी वी ऐं आजतक ते ॾिसंदा आहियूं ऐं यूट्यूब ते बि ऐं इंस्टाग्राम थ्रू बि असांखे न्यूज़ मिलंदी रहंदी आहे